सिरां जिल्लायाव थानाय सुबुं अन्जिमानि गेजेराव खावसे मानसियानो आबादारि आबाद मावनानै जिउ खाङो बिसोरो मोनफ्रोमबो बोथोराव बोथोरनि बोथोर आबाद दिहुनो आरो बुथुमनानै लायो दैज्लां बोथोरफोराव माइ आबाद मावो आरो बे माइ आबादखौ मोसौ आरो नांगोलजों एवनानै गायोमोन नाथाय दा बयबो गोदान थेकनिक जों मावो जेरै मोसौ नांगोलनि जायगायाव ट्रेक्थ'र जों एवो गोबां आबादारिफोरा फाथो फोयो आरो फाथोफोरखौ फाननानै आबादारिफोरा रां खामायनानै हेफाजाब मोनो